कोंकणी भास ही गोंयची मुखेल भास ती भास देशान एक गोड भास म्हूण वळखतात म्हणजे एक बंगाली भाशा जावं संस्कृत भाशा जशी आसा तशी कोंकणी भाशाक गोड म्हणटात कोंकणी भाशा गोंया भायर कोंकणांत उलयतात कर्नाटकांत कारवाराक उलयतात आनी सकयल दक्षिणेक थोडे केरळ मेरेन सुद्दां ती उलयतात गोंयचें जें साहित्या आसा कोंकणीतले ताचो अणकार वेग वेगळ्या भाशानी करून भाशेची उदरगत करपाक साहितिकानी मजत केल्या कितलेशेंच धाकटे शे निबंद जावं कांदबऱ्यो हांचे अणकार कर्नाटकान आपले भाशेन जावं केरळान आपले भाशेन मागीर महाराष्ट्रांत आपले भाशेन अशें करून कोंकणी भाशेन तांकां एक प्रेरणा दिली की तुमी हें काम करून आपले भाशेन आमचो साहित्य वाडयात म्हणून